नमस्ते सेठ जी हमें आपके यहाँ से गहना लेना है हमारे यहाँ लड़की की शादी है पाँच थान चाहिए हमें हाथ में का पैर में का शादी का रहेगा और गले में नाक में कान में मंगल टीका क्या रेट चल रहा है अभी नहीं सेठ जी बहुत ज्यादा बता रहे हैं आप तो अरे ये बहुत बढ़ा के बता रही हैं आप अभी तो साठ के करीब था वो मिलेगा ठीक है लेकिन आपके यहाँ पहले की खरीदारी है ज़्यादा नफ़ा मत करिए कुछ कम लगाइए कुछ नहीं थोड़ा बढ़ा लीजिए साठ से कुछ बढ़ा लीजिए

अच्छी डिज़ाईन होनी चाहिए हाँ लड़की की शादी है और थोड़ा नये डिज़ाईन में देख लीजिए आज कल नया डिज़ाईन चल रहा है ऐसा डिज़ाईन बनाइए लाइएगा आप कि हमारी लड़की को पसंद आए अगले महीने में ठीक है कितना एडवांस देंगे

अभी क्या क्या बनवा कर देंगी आप लिखिए गले का नाक का कान का मंगलटीका

पैर का पाजेब ठीक है समय से दे दीजिएगा नमस्ते